कॉल रीकॉडेड नाउ एंडेड हा दादी कहिड़ो हालु अथव हा हा दादी मां आइसक्रीम दुकान मां थी ॻाल्हायां अच्छा मुंजे वटि त ॾाढा सारा फ्लेवर आहिनि चोकॉ चिप्स आहे ओरिओ आहे और स्ट्रॉबेरी आहे पाइनेपल आहे मेंगो आहे हा अमेरिकन नट्स आहे हा हा हा हा हा चोकॉबार चोकॉबार बि आहे ऐं अमूल में खपनिव तव्हांखे वाडीलाल खपनिव मटका खपनिव तव्हांखे कहिड़ी कुल्फी खपे कहिड़ी आइसक्रीम खपे हा हा उहा त आहे कप में खपे कोण खपे या फ़ैमिली पैक खपे तांखे कहिड़े नमूने जी आइसक्रीम खपे तव्हां मूंखे ॿुधायो हेकर हा हा उन हा उहा त आहे पर कोण मेंं बि चारि नमूना आहिनि बटर स्कॉच आहे अच्छा अच्छा बटर स न हुन में मां ॿुधायां थी चारि अच्छा अच्छा वाडीलाल जा ॾाढा न न लोकल त कान्हनि वाडीलाल जा असांजे वटि ॾाढा विकण जंदा आहिनि छाकाणि त वाडीलाल जो टेक्सचर ई ॾाढो सुठो आहे त हू ॾाढा असांजा विकिणंदा आहिनि चारिई नमूना असांजा त मतलबु ॾाढो स्टॉक ॾाढो ख़तमु थींदो रहंदो आहे असांजो न न लोकल जो त असांजो कोई कमु ई कान्हे असां दादी अहिड़ो कमु कयूं बि कान था न न न न दादी मुंहिंजा ॿार बि उहो ई आइसक्रीम खाईंदा आहिनि जेको विकिणंदसि मां उहा ई मुंहिंजा ॿार बि खाईंदा आहिनि त मां तव्हां ॿुधायो मोकिलणी आहे तव्हांजे घर में या तव्हां वठण था अचो मुंहिंजी त राति जो नवें बजे ताईं दुकान रहंदी आहे हा हा फ़ैमिली पैक जो बि कमु आहे सॼो दुकान ते उहो ई आहे न की भई आइसक्रीम जो कमु आहे त फ़ैमिली पैक बि थी वियो कोण बि थी विया स्टिक आइसक्रीम बि थी वेई बसि हा हा कसाटा गॾु वेई हूंदी हा जेके नमूननि जे ॿारनि खे पसंदि आई शुरूआत त अलॻि अलॻि आहे ॾहें रुपये खां वठी करे पंज सौ रुपये ताईं जी आइसक्रीमूं आहिनि असांजे वटि तव्हांखे जेकी तव्हांखे समुझ में अचे तव्हां हुन नमूने जी आइसक्रीम खणी पसंदि कयो ऐं ॿारनि ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे दादी ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे हा हा उ त पंहिंजो पाणि ॾिठो वेंदो ठीकु आहे न ॿार अचनि सही ठीकु आहे हा